काम के अलावा मुझे घूमना पसंद है जिम जाना पसंद है स्विमिंग करना पसंद है गाड़ी चलाना पसंद है इसके अलावा नई नई गाड़ियों के बारे में जानकारी लेना पसंद है इसके साथ साथ नई नई जगहों के बारे में जानकारी लेना पसंद है वहाँ पर कैसे क्या होटल है वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होती है नए नए देशों में क्या क्या अपडेट चल रहे हैं इसके अलावा पोलिटिक्स के बारे में थोड़ा रुचि रखता हूँ मैं देश विदेश में क्या क्या चल रहा है हमारी सरकार क्या क्या योजनाएँ ला रही हैं क्या क्या बिल पास हो रहे हैं इसके अलावा अदर अदर स्टेट में जैसे कि पंजाब हो गया दिल्ली हो गया वहाँ की सरकार वहाँ पर कैसा क्या काम कर रही है यह सारे शौक मैं रखता हूँ और इन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा रुचि है